जोंनि हारिमुनि फोलेरारि फोरखौ रैखा खालामनो थाखाय इउन जोलैनो जोङो दिन्थिलांनो थाखाय जों बिसोरखौ जोङो फ्रखिकन होनांगोन जों बिसोरखौ आसि थुयै थुयै दिन्थिनांगोन रोंनायखौ जों दिन्थिनांगोन जायगा जायगायाव जों फ्रखिकन सेन्टार हिसाबै जों बानायनानै जों बावहाय जोङो मोनसे स्कुल अनुस्थान बायदि जोङो खालामनानै होनांगोन अब्लानो जोङो जोंनि इयुननि जेनेरेसना मोजाङै दावखो लांगोन आरो बिजों लोगोसे जोंनि गाव गावनि हारिनि जोङो हारिमुखौ जोङो कालसारखौ जोङो दिन्थिफुबाय थानांगोन बायदि बायदि प्रग्रामाव जोङो दिन्थिबाय थानांगोन अब्लानो इयुन जोलैनि फारसे बे थांनानै थागोन